हैलो में शाम लाल बोल्ला ना सब्ज़ी आह्ला इद्धर किराना स्टोर आह्ला जेह्ड़ी तुसें सब्ज़ी लिखाई ही सनाओ केह् केह् चाहिदा थुहानू

अच्छा अच्छा रेट सर लाई ओड़गे थाह्नूं होर किश चाहिदा होग ते सनाओ साढ़ा किराना दा कम्म बी ऐ सांबा मार्किट तुस जित्थें मर्जी घुम्मी आओ साढ़ा बेस्ट रेट थाह्नूं कुदै निं लब्भग होर कुछ तुसें चाहिदा होग किराने दी दुकान बी ऐ साढ़ी कुछ होर चीज़ां चाही दियां आं कुछ होर बी समान चाहिदा होग अंजी आं लिस्ट बनाई तुस देई ओड़ेओ ना कल्ल तगर मिगी ते में थाह्नूं समान पुज्जाई देई ओड़गा थुआढ़े घर अच्छा अच्छा अंजी अंजी अंजी अंजी ठीक ऐ कोई ना तुस बिल बनाइयै भेजी ओड़ेओ ना तुस पूरा दा पूरा सब्ज़ियें दा ते में देई ओड़गा तुसेंगी ठीक ठीक ठीक ठीक